मां सिंधी आहियां असांजो मां सिंधी जन्म परिवार में जनमु वरितो हिन मूंखे हिन ॻाल्हि ते मूंखे ॾाढो प गर्व आहे सभिनी भाषा खां सिंधी भाषा ॾाढी सुठी आहे ॿियनि भाषा खां बिल्कुलु सिंधी अलॻि ई आहे छोकी असांजो कुलदेव गुरु साईं श्री जय झूलेलाल साईं आहे जी झूलेलाल साईं सभिनी जी मनोकामिना बि पूरी कंदड़ु आहे असां सिंधी आहियूं हिन स ॻाल्हि खे असांखे पूरो गर्व आहे ऐं असांजी मातृभाषा आहे ऐं असांजी सिंधी बो ॿोली बिल्कुलु अलॻि आहे सभिनी खे सिंधी रोटी जहिड़ो कंहिं बि भाषा में कोई बि सिंधी जे रोटी जहिड़ो टेस्ट कान्हे सिंधी रोटी सभिनी खे वणंदी बि आहे ऐं श्री जय झूलेलाल साईं जो चालीहो बि रख रखंदा आहियूं हर सालु सावण जे महीने में जेको बि चालीहो रखंदो आहे चालीह ॾींहं कंटिन्यू हुनजी हर झूलेलाल साईं कोई बि मनोकामिना हुजे पूरी कंदा आहिनि खाली दिलि सां ई श्रद्धा सां चालीहो हुअणु खपे पूरो कंटिन्यू चालीहे ॾींहंनि जो कंदो आहे चालीहे जो पालन हुनजी झूलेलाल साईं म मनोकामिना हर पूरी कंदा आहिनि ऐं जीअं सिंध मुंहिंजी मां ॿिया पिन हीउ भॼन बि मूंखे ॾाढो वणंदो आहे सिंधी भाषा असांजी अमृत भाषा आहे बिल्कुलु सिंधी ॿोली आहे ऐं ॾाढी सुठी ॻाल्हि आहे के असां सभु सिंधी मिली करे हर सालु झूलेलाल साईं जो चालीहो में हिसो वठंदा आहियूं ऐं इहे धूमधाम सां मल्हाईंदा आहियूं ऐं हर सालु नयो सालु हीअं चेटी चंड बि सिंधियुनि जो तहिवारु हूंदो आहे हिन खे बि असां सुठे नमूने धूमधाम सां मल्हाईंदा आहियूं ऐं असांखे ॾाढो गर्व आहे की असां सभु सिंधी मिली करे झूलेलाल साईं जो जुलूस कढंदा आहियूं